हँ हेलो केँ बात कऽ रहल छियै जी कहू की अहाँकेँ मदद कऽ सकैत छी फिल्म इण्डस्ट्रीके तऽ बढ़िआँ अइ अहाँकेँ कोन मतलब केहन हिन्दी या मैथली केहनके बारेमे जानकारी लेब अच्छा अच्छा तऽ भेट जाएत मैथलीके तऽ बहुत बढ़िआँ जेना पहिले एतेक नहि छलैया मैथली भाषाके मैथलीमे कोनो चीज दबल छलैया एखन नहि अइ से जी जी अखन तऽ बिहारमे बुझू जे जादहेतर मैथलीयेके अबैया मैथलीयेमे पिक्चर बहुत तरहके अइ

अच्छा अच्छा अहाँ की एहिमे ऑडीसन देबऽ चाहैत छी अच्छा तऽ ठीऽक छै एहिमे भऽ जाएत अहाँके सब चीज समझा देल जाएत मैथली भाषामे आहाँकेँ जानकारी अहिये तऽ अहाँ ने हँ अच्छा अच्छा हँ तऽ ओसब हम बता देब एकटा अहाँके वाट्सप नम्बर इहए अछि ने तऽ अहाँ तऽ एहिपर हम अपन कार्ड भेज दइ छी ओहिपर सब जानकारी रहत आओर मतलब मैथली भाषाके उपर जा जादहे तर बिहारमे जे अइ से हमरा पासमे खास कऽ फिल्म एखन जादहे मैथली भाषामे बनि रहल अइ अच्छा तऽ ठीक छै तऽ एहिमे टीम मेम्बर लागत तऽ अहाँ अपना तरफसँ अगर आओर एक दू गोटा भऽ सकैया तऽ व्यवस्था करू अच्छा अच्छा बढ़िआँ खुशी खुशीके बात अछि जे अपन देश विदेश सब शहर इम्हर अपन मैथली भाषाके प्रचार प्रसार होयत कारण मैथली भाषा जे अइ एकदमसँ दबि गेल अछि तऽ हम हमसब हमर सबके मेन इहए अछि जे मतलब मैथली भाषामे हमसब जादा से जादा सिनेमा बनाउ

हँ हँ आहाँ अहाँ एक बेर हमरा सब साथे काम कऽ के देखियौ ओहिके बाद अहाँकेँ अपने पता चलि जाएत कारण एकहि दिनमे पता चलि जाइत छै ने की केहन होइत छै नहि होइत छै हँ माता जानकीके जन्मभूमि छनि खासकऽ हमसब माँ जानकी श्रीरामचन्द्र जीके ऊपर सेहो हमसब जे छै से सिनेमा बनाबऽके सोचि रहल छियै हँ तऽ आहाँ आउ अहाँकेँ पूरा तऽ अहाँकेँ जे अइ से सन्तुष्टि भेट जाएत आब तऽ अहाँ जखन अहाँ आउ सम्पर्क कऽ सकैत छी ई अहाँकेँ सुबह नओ बजेसँ लऽ कऽ जे छै रात्रिके साँझके छओ बजे तक ई हमर सबके ऑफिस जे अइ से चालू रहैया ओतेक हमसब बगलमे सेटप बनयने छी तऽ ओसब रहैया ठीक छै ठीक ठीक छै तऽ ठीक ठीक ठीक छै